بخیر دوپہر یہ پنچاوتی میوزیم کا عفان ہے آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہیلو سہیل مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ پنچاوتی میوزیم کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ ہم واک ان وزٹرس کو قبول کرتے ہیں میں پیشگی بکنگ کرنے کی تجویز کروں گا خاص طور پر اگر آپ کے ذہن میں ایک مخصوص تاریخ اور وقت ہو آگے بکنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کے پاس ایک گیارنٹی شدہ جگہ اور زیادہ ذاتی تجربہ ہو ہمارے پاس حال میں کافی تعداد میں زائرین آئے ہیں اور پیشگی بکنگ آپ کو انتظار کے ممکنہ اوقات سے بچنے میں مدد کرے گی ضرور بالکل سہیل بکنگ آسان ہے آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور پلان یور وزٹ سیکشن تلاش کر تلاش کر سکتے ہیں وہاں آپ کو اپنے ٹکٹ آن لائن بک کرنے کا آپشن نظر آئے گا بس اپنی ترجیحی تاریخ اور وقت منتخب کریں کچھ بنیادی معلومات فراہم کریں اور آپ کو تمام تفصیلات کے ساتھ ایک تصدیقی ای میل موصول ہوگا ضرور سہیل ہم گائڈیڈ ٹور پیش کرتے ہیں جو نمائشوں اور ان کے پیچھے کی تاریخ کے بارے میں گہرائی سے بصیرت فراہم کرتے ہیں جب آپ اپنی بکنگ آن لائن کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس گائڈیڈ ٹور شامل کرنے کا اختیار ہوگا میوزیم کے مجموعے اور اس کی اہمیت کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے آپ کا استقبال ہے سہیل ہم آپ کے میوزیم کو دریافت کرنے پر پرجوش ہیں اگر آپ کے دورے سے پہلے آپ کے مزید سوالات ہیں تو بلا جھجک رابطہ کریں ایک بہت اچھا دن ہو